असां अठ दोस्त कटनीअ खां गोवा घुमणु वियासीं जीअं त पहुतासीं त असांखे लॻी ॾाढी बुख असां वियासीं कोई होटल में त होटल में चयोसीं भाई ॿी ऑडर ॿुधाए छा अथई लेकिन असां सिंधीअ में पिया ॻाल्हायूं त हू सम्झे न पियो ऐं हो जेको पियो ॻाल्हाए त असांखे न पियो सम्झ में अचे असां एॾी बुख लॻी असां त चयोसीं भाई हिनमहिल त कुझु बि घुराए टे चार आइटमनि जो आडर ॾिनोसीं ऐं हिन अहिड़ा अहिड़ा आइटम ॿुधाईं त असांखे लॻे पियो सुठो हूंदो जीअं ई घुरायोसीं त खणी आयो दाल चांवर पोइ त चयोसीं अड़े इअं त असां लुटिजी वेंदासीं ईअं करे थींदो त कमु जीअं ई पोइ वरी उन सां ॻाल्हायोसीं की भई असांखे तूं हिंदी सम्झाए हिंदी सम्झण में ईंदी अथई तोखे त सिंधी ईंदे न असांजी सम्झण में न ई तुंहिंजी भाषा असांखे सम्झ में अचे त हुननि चयईं हा मूंखे सिंधी हिंदी ईंदी आहे हिंदी ईंदी आहे त हिंदीअ में ई ॻाल्हायोसीं असां आडर लिखिरायोसीं आडर लिखिराईं त असांखे सुठा उन्हनि ने दाल चांवर गोगड़ू वोगड़ू सभु इहे सभु सुठे सां भाॼियूं ॾिनईं जीअं असां उतां होटल खां ॿाहिरि निकितासीं त वञी करे कार वारे खे चयोसीं भाई हिंदीअ में ॻाल्हाईंदे की सिंधीअ में ॻाल्हाईंदे उन चयईं की हिंदी में बात करेंगे त हिंदीअ में उन ॻाल्हाईं ऐं असां ने पंहिंजे होटल जो एड्रेस ॾिनोसीं त उन उन एड्रेस ताणी पहुचाईं असां मतिलबु जिते बि मार्किट मां उन खे या किथे बि घुमणु पवंदमि त सिंधीअ में न पिया ॻाल्हायूं जोकि अॻिते सिंधी उन्हनि खे सम्झ में न पई अचे ऐं उन्हनि जी जेकी गोवा जी भाषा उहा उन्हनि खे असां जी न पई सम्झ में अचे त असां वञी करे हिंदीअ में पिया ॻाल्हायूं त सभु सम्झी बि पिया वञनि सभु ॻाल्हाइनि बि पिया